بائک چلانے کا سب سے یادگار میرا سفر نینی تال کا رہا میں نینی تال بائک سے مارنگ میں نکلا ویسے تو نینی تال دلّی سے چھ گھنٹے میں ہم نینی تال پہنچ جاتے ہیں آرام سے پر ہم بارہ گھنٹے میں پہنچے کیونکہ راستے میں وقت گزارا کہیں رکے کھانے کے لیے کہیں تھوڑی دیر کے کوئی کوئی اچھا نظارہ ہمیں دکھا تو ہم نے وہاں رکے فوٹو کھینچے بہت اچھے سے وقت گزارا بہت اچھا یہ سفر رہا کیونکہ میں فسٹ ٹائم دلّی سے جا رہا تھا بائک سے اتنا لمبا سفر اور سوچ تو رہا تھا ڈر بھی تھا تھوڑا بہت کہ کیسے ہوگا کیسے جائینگے پر میں نے کہا نہیں جانا تو ہے جا کے ٹرائی تو کر کے دیکھیں ایک بار جا کے تو دیکھیں جب میں وہاں نینی تال ہم پہنچے صبح صبح مارنگ میں بہت اچھا ویو تھا بہت اچھا لگا وہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور بائک سے ایک الگ مزہ تھا نینی تال جانے کا سب سے خاص یہ تھا کی آپ کہیں پر بھی رک سکتے ہیں کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں جہاں دل کرا جہاں کچھ اچھا نظارہ دکھا وہاں فوٹو لے لیے وہیں بیٹھ گئے کہیں راستے میں آرام سے رک سکتے ہیں جو کہ بائک کے علاوہ یہ دوسری کسی اور چیز میں مل نہیں سکتا تھا آپ کو اور وہاں پہنچتے ہی بہت اچھا لگا فسٹ ٹائم نینی تال دیکھا اور بائک سے جانا یہ بہت اچھا اور خاص تجربہ رہا بائک سے